हॅलो सिल्विया कशें आसा गो आं हांव बरें हा आनी घरांत कशीं आहा सगळीं हय आमच्याय घरांत बरीं हां आनी म्हाका एक सांग तूं बिजी बी आसा ना एक काम आसलेलें म्हणजे म्हाजें न्हूं फेमिलिचें पोरणें फोटो हा पय तें हांवें डिजिटल केलां आनी म्हाका ते सगळे फोटोज हा पय ते डिजी लॉकरार घालपाक जाय आसले पूण ते कशें घालप कितें करप हेजी म्हाका आयडिया ना म्हणजे तेका लागून तुजी हेल्प जाय आसली कितें करचें पडटलें आं ओके तर म्हाका पयलीं तो एप आसा तो डावनलोड करचो पडटलो आनी मागीर तें सगळें करचें पडटलें रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूण मागीर कितें स्टेप्स कितें तेचे तें म्हाका तेची कांयच आयडिया ना तूं मातशें म्हाका हेल्प करपाक शकता आयज आयज मेळपाक शकता ओके आयज ना पूण फाल्यां केन्नाय ओके फाल्यां केन्ना तर सांजचें पूण ते सगळें फोटोज अपलोड जातले न्हू म्हणजे म्हाका ते जाय आसलेले थंय सेव्ह करपाक मेळटले म्हाका ओके बरें